हालो हय हय सांगा हय ट्युरिस्ट गायड उलयतां तुमी सांगा तुमी कोण ट्युरिस्ट विजिटर येवपाचे भोंवपा येवपाचे म्हूण आं आं आं हय हय हय आं पूण कितले दिसां खातीर तुमकां जाय ती टू वीक ट्रीप न्हू टू वीक ट्रीप जाल्यार तुमकां एक विशे हजार सुमार पडटले किदें तुमकां रेंटर जायी काय वीथ टॅक्सी जायी भाड्याची आं टॅक्सी जाय ओके ओके ओके हय एटलिस्ट ट्वेंटी फाय हे ट्वेंटी ठावजण तरी पडटलें लास्ट धा लोक न्हू कमी म्हळ्यार तुमकां त्यो धा लोकां आल्या दोन जाय पडटले न्हू टॅक्सी हय म्हटल्यार तुमचे ते स्पोटय तितले आसा न्हू भोंवपाचे गोंयचे म्हणोन स्पोट एक धा पंदरा विशे सुमार स्पोट्स आसतले भोंवपाचे तुमकां घेवन कळें तुमकां तुमकां आमी स्पोटार हांग व्हरतले खंय जाणा आगवाद फोर्टार व्हरतले तुमकां आमी दुसरे वागातूर व्हरतले बीच सायड तें सायडीन व्हरतले मागीर रामनाती मंगेशी फोंडा सायड टॅम्पल दाखयतले तुमकां आमी मागीर तुमकां आमी हांगा व्हरतले हूंय तें सायडीर शिरवाड्या टेंपला कामाक्षी टॅम्पल व्हरतले मागीर हे सायडीन तुमकां लिला बीच हाडटले लिला बिचार साकूणऩ मागीर हांगा माजोड्डा हाडटले माजोड्डा बीच साकून अशे बोडबोडन अशें मागीर हे बिल्ला टेंपलां हाडटले बिल्ला टेंपलां हाडून मागीर तुमकां आमी वास्को बिचीर व्हरता बोगमाळे बिचीर व्हरतले थंयच्यान मागीर तुमचे जे हॉटेला आसा पळय न्हू थंय तुमकां आमी ड्रॉप दितले अशे हॉल गोवा भोंवडोन सोगले टॅम्पलां आनी चर्चीज ओल्ड गोवा चर्च आसा भोंवपाची थंय स्पोट आहा सगले बीच सायड चड आसा आगवाद एक फोट आहा मेन मेन म्हणल्यार आनी वयचें टेंपलां हूंय तें हय हय ती एरिया आमकां खबर आसा न्हू आमी तें सगल्यांकच भोंवडोयतात न्हू आमी तशें भोंवडपाचेंच काम घेता न्हू बाबा तुमकां एरिया दाखोवपा आमी आसतलें न्हू बराबर आहा तें टॅक्सी ड्रायवर आसता तेंका सगळें खबर आसता आमी तांकां तितलेंच हें दिता मेनू दिता अमके कडेन व्हरपा म्हणून तांकां खबर आसता अमकें फूल डे भोंवडोपाक हय हय हय तें आमी हाडून हाडटलें आनी आमीच तुमकां पायतलें हॉटेलांत तें सगलें तुमकां टील स्टार्ट टू टील एंडींग आमीच करतलें सगलें हें करून फुल पॅकेज ती ट्वेंटी ठावजण पडटा तुमकां जर तुमचें आतां नेगोशियन करता म्हटल्यार आतां ट्युरिस्ट बीन हें न्हू सिजन न्हू ट्युरिस्टाचो लाश्ट तुमकां आमी एटीन ठावजंडाक सुद्दां डन करतले ओके ओके थँक्यू